ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی جی رمضان صاحب جی جی جی جی ہاں

جی ہاں ہم گھما دیں گے یہاں پہ یہاں پہ ہوٹلوں کا کرایہ مطلب کہ ایک دن کا ہے پچاس ہزار

جی ڈھائی لاکھ لگ جائے گا جی یہاں پہ نا انڈیکا لگزری گاڑی ہے اور کیا بولتے ہیں ڈرائیور کو بھی دینا پڑتا ہے

جی یہاں پہ مہندرا گاڑی ہے اسکورپی ہے اور بھی بہت ساری گاڑی ہے ہوٹل بہترین اور خوبصورت اچھا ہے جی جی ہاں ہر چیز کا سہولیات ہے جی یہاں پہ آپ کو پورنیہ گھمائیں گے یہاں بہترین بہترین ہوٹل ہے اور آپ کو یہاں جلال گڑھ جی یہاں جی ہے جلال گڑھ میں بہت خوبصورت اور بہت پرانے قلعے ہیں یہاں بہو اور اس کے بعد یہاں پہ قصبہ میں بھی یہاں اپنا یہ ہوٹل ہے جی ہاں کچھ کچھ کم ہو جائے گا کچھ کم ہو جائے چالیس ہزار روپے کر دیں گے ہم جی جی جی جی ہاں انشاء اللہ جی جی ہاں

ٹھیک جی جی انشاء اللہ جی ٹھیک ہے انشاء اللہ ٹھیک ٹھیک